मां घणो करे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूसपेपर पढ़णु पसंदि कंदी आहियां छो त हुन में मूंखे न्यूस सही लॻंदी आहे ऐं हुन खां सवाइ हुन में एटरटेन्मेंट माना मनोरंजन जूं समाचार बि ईंदा आहिनि उन जा कार्टून्स बि ॾाढा प्यारा हूंदा आहिनि त मूंखे पहिरीं पहिरीं न्यूसपेपर ॾिसण सां त कार्टून ॾिसंदी आहियां उन खां पोइ हैडलाइन पढ़ंदी आहियां ऐं उन खां पोइ जेकी टीवी में ॾिसूं था उन्हनि जो डिटेल ॾिसण जे लाइ मूंखे न्यूसपेपर जी ज़रूरत पवंदी आहे